जुनाद फिनाया जोङो नखराव अमा फियो दाउ फियो हांसो बेफोरबायदि जुनादफोरखौ फियो आरो दाउ अमा फिनायजोंनो जोङो फिसाफोरखौ लेखा फोरोङो दाउ अमाजोंनो जोङो गानो जोमो आरो दाउ अमा फोरजोंसो जों नखर संसारखौ सोलियो आरो बिदिनो गुन्दै बायनानै गुन्दै एखम्बा समाव थोस्लाबाबा बायनानै होयो थास'फोर संनानै होयो समावबा अफ्रिबो होयो बिदिनो एंखुर बायदिसिना संनानै होयो आरो माब्लाबा अमाफोरा दाउफोरा बेमार जायोबा जों भेटेनारि भेटेनारियाव मुलि आरि मिडिसिन आरि लायनानै होफैयो आरो बेनिफ्रायनो मोजाङै मोजां देरो मालाबा ख्रिमिनि बायदिसिना मिडिसिनफोर लायनानै होफैयो जोङो आरो दाउफोर माफोर फियो माब्लाबा दाउ अमा फाननानैबो जों गथ' ग'थायफोरखौ फोरोङो बेफोरबायदिजोंनो नखर संसारखौ जों स' सोलियो आरो बेफोरबायदि जुनाद फिनायजों मालाबा हांसो हांसोबो फियो मोसौ मोसौबो फियो मोसौ गाय बायदिसिना बेफोरजों मोसौनि गायखेर मोनो गायखेरफोर फाननानैबो जों फैसा मोननाय जायो आरो सानसेयाव आदा कि जि एक लिटार मोनबाबो सानसेयावनो सानसेयावनो जोङो एक लिटाराव छाति थाखा गाहाम मोनो त्रिश थाखा गाहाम मोनो जों बेफोरबायदिजोंनो एसे एनै जोङो नखर संसारखौ सलियो सोलियो आरो बेफोरबायदिजोंनो जों अमा बिमा लायो अमा बिमानिफ्राय अमा फिसा मोनो अमा फिसाफोरजोंनो गथ'फोरखौ लेखा फोरोङो बेफोरबायदिजोंनो जों बुहुद नखर संसार सोलियो आरो हांसोफोरबो लायो हांसो दाउदै फाननानैबो जों फैसा एसे एनै मोनो जों बेबायदिनो नखर संसारखौ सोलियो आरो दाउ अमाफोरजोंनो मालाबा बेमार आजार जायोबा मुलिफोरबो लायनानै होफैयो भेटेनारिफ्राव मालाबा माबा मोनसे जायोबा बिदिनो डक्टरफोरनाव मुलिफोर माफोर लायनानै होनानै बेफोरनिफ्रायनो मोजाङै मोजां देरबोयोबा जों बेफोरजोंनो बुहुद गान्नाय जोमनायफोर बायनानै लायो आरो नखरफोरखौ जों बिदिजोंनो सोलियो आरो जोंनि जुनाद फिनाया बिदिनो माब्लाबा गिदिर गिदिर देरो माब्लाबा एसे एनै मोजां अबेबा बायदिया मोजांबो जाया अबेबा बायदिया मोजाङै मोजां लोब लोब देरबोयो जों बेफोरजोंनो नखर संसारखौ सोलियो दाउफोर माफोर फान्नानैबो जोङो गथ' ग'थायफोरनो गान्नाय जोमनाय होयो माब्लाबा बेफोरजोंनो टिउसन फिस स्कुल फिस बेफेरजोंनो जोङो नखर संसारखौ सोलियो आरो दाउफोर फाननानै एसे अमाफोर फाननानै एसे जों बेफोरबायदिनो नखर संसारखौ जुनारजोंबो जों स' सोलिनो हायो आरो एसे एनै बायदिसिना फानलु फानला बेफोरजोंनो जों थाखा फैसा बेफोरबायदिनो खामायनानै नखर लाखियो गथ' ग'थायफोरखौ फोरोङो बेबायदिनो जों नखरखौ लाखियो आरो जुनारफोरजोंबो ग'थाय फोरोंनायफ्राव टिउसन फिस स्कुल फिस बेफोरजोंबो जों नखर संसाराव जोङो माखासे जोंनि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो हायो आरो जों नैबे बादिनो

जोङो बोर मोसौखौबो बोरमाखौबो जोङो इन्सुरेन्स बानायनो हायो थैबा मोनफिन्नायनि लेखा थेखा बानायनो हायो भेटेनारियावनो भेटेनारिनि डक्टरफोरानो बेफोरखौ बानायनानै होयो आरो जोंनो लेखा थेखा बोरमाबाबो मोसौबाबो जों इन्सुरेन्स बानायो बोरमा मोसौ बेफोरखौ इन्सुरेन्स बानायनानै जों लेखा थेखा बानायनानै लायो आरो ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो जों फिबाय थानाय समावनो माबा मोनसे जानानै जुनादफोरा बेमार आजार बा थैनाय माबा मोनसे जायोबा जों इन्सुरेन्स खालामोबा जों फैसाखौ मोनफिनो आरो बेफोरबायदिनो जों बानायो आरो लेखा थेखा जुनाद फिनायनि थाखाय

जों सोलियो

जों माखासे मिडिसिनफोरखौ भेटेनारिफोरनिफ्रायनो मोननो हायो बेफ्रावनो लायनानै माबा मोनसे जुनादफोरा बेमार आजार जाबा जों बेफ्रावनो लायनानै होफैयो बेफोरनिफ्रायनो जुनादफ्रा मोजाङै मोजां देरबोयो थांनानै थायो जों